भारतमे अर्थव्यवस्थाके वृद्धि एना भेल छै कि जैसेकि पहिले रोड कच्चीवाला रहै आब रोड बनि गेल छै पिचिङ्ग पिचिङ्ग भए गेले पहिले रोड एक लेन रहय आब चारि लेन रोड बनिगेल छै पहिले फैक्ट्री उद्योग नहि रहए इसब आब उद्योग बनि गेलै हॉस्पिटल बनि गेलै आओर उद्योग बनलै तऽ ओकरामे बहुत आदमीकेँ काम मिललै आओर काम मिललै तऽ अर्थव्यवस्था बढ़िआँ भेलै लोकसबकेंँ आओर डिजिटल पेमेन्ट डिजिटल पेमेन्टसँ आसान ई भए गेलै कि हमे कही रहिऐ आसानीसँ ओकर पैसा वहाँछै तऽ वहाँ जाइले हमरा नहि पड़तै यहींँ से ओकर पैसा हमे जमा या जमा करि देबए आओर आओर हमरा गुण्डागर्दीसे भी लूटमारके डर हमरा लोगकेँ नहि रहलेै कि ओ छिन लेतै पैसा या हमरा गोली मारि देतय चाहे किछु छिन लेतै आओर विकास बहुत तरहसँ भेलछै भारतमे